इस्कूलमे हमर फेवरेट अगर विषयके बात करल जाय तऽ साइंस मैथ वगेरह तऽ पढ़ैत ही रहियै लेकिन हमर विशेष रूचि हँ साहित्यके ओर रहय जेकरामे कि हम कुछ रचना लिखले भी छियै आओर कुछ प्रकाशित भी भेल छै जेना कि अमर उजालामे भेल छै आओर अगर बात करल जाय तऽ ओकर अलावा अगर बात करल जाय तऽ इंग्लिश लिटरेचर पर भी हमर ध्यान रहय लेकिन ओकरामे हम बहुत कम ही पढ़ने छियै लेकिन हिन्दीके अगर कुछ बात करल जाय तऽ कुछ विशेष विषयसभ रहय जेनाकि कविता छै आओर कुछ उपन्यास वगैरह छै जेना कि मुंशी प्रेमचन्दके उपन्यासके बात करल जाय तऽ ओ भी हमरा बहुत ही प्रेरित करने छै आओर एकर अलावा जेना कि एगो किताब छै रश्मिरथी जेकर की रचना रामधारी सिंह दिनकर जी ने करने छै जेकरा कि राष्ट्रकविके भी दर्जा प्राप्त छै ओ भी एक बहुत ही अच्छा पुस्तक छै जे कि महाभारतसँ जुड़ल छै आओर जेकि बहुत ही अच्छा छै आओर लोगसभ एकरासँ बहुत ही प्रेरित भेल छै